ہیلو سر ہند ٹور اینڈ ٹرایول سے بات کر رہے ہیں لکی جی جی لکی جی میں وجے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کے یہاں سے ایک گاڑی بک کرنی ہے جو کہ میں ایک دن کا پلان ہے میرا صبح سے شام تک کا تو ہم سات لوگ ہیں سات لوگوں کے لئے ایک اچھی گاڑی بک کرنا ہے مجھے تاکہ سفرکمفرٹیبل ہو سات لوگوں میں یہ ہے کہ ہمارے گھر والے فیملی ہے جو ہم گھومنے جانا چاہ رہے ہیں صبح سے شام تک تو مجھے گاڑی کی آپ تھوڑی سی بتائیے کہ میں جو میں چاہتا ہوں گاڑی ہونی چاہیے سیون سیٹر اس میں ایک تو اے سی ہونا چاہیے کیونکہ گرمی کا ماحول ہے اور بچے پریشان ہو جاتے ہیں گرمی کے وقت میں اور اس میں گانے سننے کے لئے بلو ٹوتھ بھی دے دیجئے گا تا کہ وہ سفر آسانی سے کٹ سکے اس میں جو پیچھے کی سیٹ ہے وہ فولڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پیچھے بھی بیٹھ بیٹھ جائیں گے کچھ لوگ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا مجھے گاڑی کے بارے میں بتائیے کہ میں گاڑی کس کون سی کر سکتا ہوں میرے حساب سے تو ایک انووا جو سیون سیٹر آتی ہے وہ گاڑی بیسٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ کمفرٹیبل بھی سیٹیں ہوتی ہیں اس میں اور اس میں اے سی وغیرہ کا بھی اچھا ہوتا ہے تو ایک میرے لئے ایک گاڑی بک کر دیجیے